मध्य प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र का राज्य की सांस्कृतिक पहचान और विरासत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारा राज्य कला हो या शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में बहुत समृद्ध रहा है और हमारे यहाँ कला और सांस्कृतिक गुणों की हमेशा ही सराबोर रही है इसे संजोकर रखने का भी बहुत प्रयास किया जात है इसलिए चाहे संगीत हो या नृत्य की शास्त्रीय परंपरा या दुर्लब कला दोनों ही क्षेत्र में बेहतरीन योगदान रहा है मध्य प्रदेश का हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बांस के काम जो है वो बहुत फ़ेमस है कालीन क्राफ्टिंग पत्थर की नक्काशी ज़री की कढ़ाई लकड़ी के शिल्प और संगमरमरी जो पत्थर होते हैं उनसे बनी हुई कला कृतियाँ ये सिर्फ हमें इस रोज़गार ही नहीं प्रदान करते बल्कि बाहर बाहर हमारे दूसरे राज्यों में देश में और विदेश में भी हमें बहुत पहचान दिला रहे हैं और इससे हमारे राज्य की जितनी हमारे राज्य में जितना अर्थ आ रहा है उतना ही हमारी प्रसिद्धि भी सब में हो रही है